हमरा विचारक बात करी तऽ हमर विचारसँ सभसँ पैघ ताकत ई अछि जे सभ बच्चाकेँ नीकसँ नीक पढ़ाइ करिके आगे जयबाक प्रयास करबाक चाही आओर अहाँके पढ़ाइ एगो एहन चीज अछि जे अहाँके बहुत आगे तक लऽ जा सकैत अछि नीकसँ नीक स्तरपर लऽ जा सकैत अछि आओर कमजोरीके बात करी तऽ कमजोरी इएह अछि जे गरीबी आ कमसँ कम नौकरीके अभाव नीकसँ नीक बच्चासभ अहाँके पैसाके चलते पढ़ाइ नहि कऽ पाबैत अछि आओर हुनकर जीवन खराब भऽ जाइत छथि जाहिके कारण हम हमर ई ताकतके बात करू तऽ ताकत इएह अछि जे अहाँ अपन पढ़ाइ बढ़िआँसँ करू आ बहुत आगे तक जाउ कमजोरीके बात करू तऽ गरीबीसँ गुजर गुजरैत बच्चा आओरके पढ़ाइमे सहयोग नहि मिल सकैत छथि